جی ہاں میں نے آرت پارٹیشپیٹ کیا جہاں مختلف مختلف لوگ آئے ہوئے تھے اور میرے طرف سے بھی اچھے سے اچھا پرفارمنس دینے کا ایک جزبہ تھا اور میں نے کوشش بھی کیا لیکن مجھ سے بھی اچھے اچھے آرٹ آرٹسٹ پہنچے ہوئے تھے اور انشاء اللہ اس بار تو نہیں اگلے بار پھر میں جوائن کروں گا اور اچھا سے اچھا پرفارمنس دوں گا اور ہم نے جیتا تو نہیں لیکن کچھ سیکھ کر کے ہی واپس آیا اور انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ کے امتحان میں میں کبھی نہیں بیٹھا اور انشاء اللہ کوشش رہے گی کہ میں بیٹھوں اور اچھا سے اچھا اس میں بھی پرفارمنس کر کے دکھاؤں انشاء اللہ